हम एकटा वायर कटर खरीदलहुँ हेँ ओ हमरा उपयोगिताके लेल बहुत जरूरी छै ओहिसँ की होइत छै हम अपनोसँ काटि कऽ अपन तारके फॉल्टकेँ सही कए लैत छी जोड़ि लैत छी ओहिके लेल हमरा आन मिस्त्रीकेँ नहि बजाबय पड़ैए ओकर काज हम खुद अपनासँ कए लैत छी ई हमरा ओकर सुविधा भेटैए जाहि लेल कि हम ई वायर कटर किनलहुँ हेँ